गेम्स गेम्स आमगे तकले वयलो पेज आसा तो काडटा आनी चड चितपा वोसना आमगे टेशन घेवन कित आमी गेम खेळटा तेदोना पूण आमी ते गेमीचेर फोकस आसता आनी सोगलें भुरगे एकठांय जाताय आनी फ्रेंड एकठांय जाताय म्हणूण आमगी तो स्ट्रेस आसना